पशु पाललासे इएह फायदा छै कि जइसे कि गाइ अगर हम पोसै छिए तऽ ओकरासे अगर गोबर होइ छै तऽ जलावनके लिए काम आबै छै आओर मतलब गाइ दूध दै छै तऽ मतलब ओकरा दूध बेचिके अगर ओ रुपैआ भी कमाबै छिए आओर मतलब बकरी जइसे बकरी पोसै छिए तऽ बकरी जे छै कि पोसलाके बाद बड़ा होइ छिकै तऽ ओकरा बेचिके तऽ रुपैआ मतलब कमै सकै छिकै मुरगी छिकै तऽ मुरगी पालन करै छिए तऽ ओकरोमे फायदा छै मुरगी बेचै छिए फेर ओकर अण्डा आओर बेचि दै छिए तऽ ओकरोसे मतलब रुपैआ कमाइ होइ जाइ छिकै जइसे हमे मतलब पोसै छिए तऽ ओकरा मतलब बहुत अच्छासे रखै छिए से चारा भी बहुत अच्छा दै छिए मतलब ओकरा शेड मतलब घरमे रखै छिए कि मतलब कोइ बेमार नहि पड़ै अगर बेमार पड़ि भी जाइ छै तऽ ओकरा मतलब ककरो बोलै छिए कि देखहो ने अएसे भै गेलै गाइके या बकरीके तब मतलब कोइ बतबै छै कि कहीँ किछु करहो या डॉकटरके मतलब कहो कि मतलब देतै दवाइ तऽ मतलब दिलबाबै छिए आओर हमसभ ने बहुत अच्छा मतलब गन्दा आओर नहि रखै छिए ओकरा सामनेमे कि मतलब बेमार पड़ि जाएब तऽ तऽ हम साफ सुथरा रखै छिए मतलब जानवरके बहुत हम अच्छासे रखै छिए आओर एहिसे मतलब करै छिए आओर मतलब मुरगी जइसे भै गेलै ओकरा पालैमे लोककेँ फायदे होइ छिकै घाटा नहि छिकै मुरगी पाललाके बाद मतलब अगर बेचै छिए मौस काटिके तऽ मतलब ओ बिकलाके बाद तऽ हमरा ने हमरे ने रुपैआ होइ छिकै आओर बकरी बेचै छिए बड़ा करिके पोसि पालिके तऽ ओकरोमे फायदे हिकै आब गाइ तऽ जे छै से छेबे करै गाइमे तऽ जइसे दूध देबे करै छिकै मतलब गोबर दै छै जे ओ गोबर तऽ गोइठा ठोकि दै छिए जलावनमे काम आ जाइ छिकै मतलब बहुत तरहके छै जानवर पोसलाके बाद ने बहुत मतलब छै मतलब फायदा छिकै इसीलिए हम हम आओर मतलब ग जानवरके पोसै छिए आओर अच्छासे रखै छिए घरमे